میرا فسٹ پروڈکٹ تھا بینگلس اور بینگلس مجھے بہت اچھے لگے اس کی کوالٹی کوانٹٹی دونوں بہت بہترین تھی اس ٹائپ کے بینگلس مجھے چاہیے تھے اور ویسے ہی بینگلس مجھے ملے مجھے وہ بینگلس بہت پسند آئے آئی لائک دیٹ بینگلس اور بینگل بہت اچھے تھے ان کے اوپر جو کام ہو رکھا تھا جو ورک ہو رکھا تھا وہ بہت اچھا تھا ان بینگلس کی ڈیزائن بھی بہت اچھی تھی مجھے اسی ٹائپ کے بینگلس چاہیے تھے اور جو جس ٹائپ کے اس پر موتی لگے ہوئے تھے وہ بھی بہت بڑھیا تھے اور ان بینگلس کا جو سیٹ تھا وہ بھی اچھا لگا وہ بینگلس بہت یونیک ٹائپ کے تھے مجھے وہ اچھے لگے ان بینگلس کا جو کڑا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا ان کا پورا سیٹ وہ پورا اچھا تھا بہت بڑھیا سیٹ تھا ان بینگلس کا مجھے بہت بڑھیا لگا